भारतीय समाजांत धर्माची भुमिका कितें ह्या प्रस्नाचेर जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना समोर येता तें काही वेगळे प्रस्न ते म्हणजे युद्धीष्टीराक ज्या नांवान आमी वळखताले धर्मराज म्हणून तो धर्म काय आमी हिंदू मुस्लीम म्हणटात तो धर्म काय श्री कृष्णान भगवत गितेंत सांगलो तो धर्म काय रामान जो पाळ्ळो तो धर्म शब्द एकूच आनी ताका व्याख्या अनेक जावंक शकतात युद्धीष्टीराचो जो धर्म म्हटलो जाल्यार सत्य निश्टा आनी कितें म्हणटात आमी ते एक संवेदनशील भावना जी आसा तो ताणें पाळिल्लो धर्म कृष्णान जो संवसाराक सांगलो तो धर्म भगवत गितेन आमकां पळोवंक मेळटा आनी तो म्हणजे जगपाची वाट जेन्ना आमी म्हणटात धर्म धर्म तेन्ना रिलीजन हो शब्द मनांत न धरता आमी जर आमकां जगपा खातीरची एक वाट म्हणून त्या दृश्टीन जर धर्माक पळयलें जाल्यार आमचें जगणें कायशें वेगळें जावपाक शकता तर धर्म म्हटल्यार नेमकें कितें तर हिंदू धर्म आमी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ताचे दोन शब्द आसात एक म्हणजे हिंदू आनी दुसरो म्हणजे धर्म आतां हिंदू हो जो शब्द आसा तो इंडस वॅलिंतल्यान ताचो उगम मेळटा अशें भोवतेक हिस्टोरीयन वा इतिहासकारांनी म्हटलेलें आसा इंडस वॅली सिवीलायजेशन किंवा त्या वाठारांत जावपी लोकांनी जो धर्म पाळ्ळो किंवा तांच्या संस्कृतींत तांच्या वागणुकेंत तांच्या जिवनाची जी पद्धत आशिल्ली त्या जिवनाच्या पद्धतीक त्या जिवनाच्या मार्गाक ताणीं धर्म म्हणलो त्या लोकांची इंदुस नदी इंदू नदीचेर राविलेल्या लोकांच्या सिवीलायजेशनाचे जे विचार जालो तांचे जे प्रथा आशिल्ली किंवा थंयच्यान जे सकयल आयला जे इतल्यो पिडयो वाडत गेला पावत आमच्या पर्यंत येत गेला तो धर्म म्हणून आमी एक पळेतात इन शोर्ट ताका वे ऑफ लायफ किंवा जगण्याचो एक प्रकार किंवा जगण्याची योग्य पद्धत अशें एक सुद्धा ताचे व्याख्य जावंक शकता दुसरें पळोवंक गेल्यार दुसऱ्या धर्मा बद्दल तुमकां कितें आवडटा खंयचोच धर्म बरो किंवा वायट असो प्रकार नासता धर्म हें प्रत्येक धर्म हो आप आपल्या दृश्टीन योग्यच आसता प्रत्येक धर्मान देवाची व्याख्या तीच आसता प्रत्येक धर्मान राक्षसाची व्याख्या आसता प्रत्येक धर्मान तुमकां स्वर्ग आनी नर्क ह्या सारक्योय गजाली पळोवपाक मेळटात प्रत्येक धर्मान तुमकां मेल्या उपरांतच्योय गजाली खुबश्या फावटीं बरयल्ल्यो दिसतात काही धर्म अशें आसात जे पुर्नजिवन किंवा रिइनर्कानेशन म्हणटात पुर्नजल्म ह्या गजालींनी विश्वास दवरीनात बट थोडे धर्म अशें आसतात जशें की हिंदू धर्म क्रिस्टीयन धर्म हे पुर्नजीवन पुर्नजल्मांत विश्वास दवरतात काही धर्मांनी अशें आसता की ह्याच जल्मांत तुमी जें करतात ताचीं फळां तुमकां फुडल्या जल्मांत मेळटात किंवा ताचे त्रास जे आसा ते तुमकां फुडल्या जल्मांत मेळटात किंवा थोड्यां धर्मान अशेंय संकल्पना आसता की ह्या जल्मान जें कितें तुमी बरें वायट करतात ताचे बरें वायट परीणाम तुमकां ह्याच जल्मांत भोगचें पडटात ताका आमी कर्मां म्हणटात आमचे जे कर्म आसतात कोंकणीन एक म्हण आसा कर्माचे भोग तें हेंच आसता की आपूण जें वायट केल्लें आसता तेंच आपल्याक परत मेळटा तर प्रत्येक धर्मान आमी जर पळयत जाल्यार वेगवेगळीं नांवां जरी त्या धर्मांक दिल्लीं आसत की ख्रिश्चन धर्म हिंदू धर्म मुस्लीम पारसी पंजाबी सीख खूब बौद्ध जैन वेगवेगळे धर्म आसात पूण प्रत्येक धर्मान देव हो एक आसता किंवा एक अशीं व्यक्ती आसा जाका आमी सगळे जाण मानतात जी सर्वश्रेश्ट अशीं त्या धर्मान आसता अल्टीमेट पावर किंवा सर्वोत्तम ब्रह्म अशें वेगवेगळे शब्द ताका प्रत्येक धर्मान दिल्ले आसात प्रत्येक धर्माचे आपले देव आसतात ती त्या धर्माची सगळ्यांत सर्वोच्च ताकत अशें मानलें वता बट हो जो विचार आसा की आपल्या वयर एकादो मनीस आसप आनी तो मनीस न्ही तर तो एक शक्ती आसप जी हें सगळें घडयता किंवा हें सगळें सांबाळटा हो विचार सगळ्यां धर्मांनी समान आमकां पळोवपाक मेळटा त्याच प्रमाणे आपूण केल्ल्या कर्माची आपल्याक शिक्षा मेळटली किंवा आपूण केल्ल्या बऱ्या कर्मांचें आपल्याक इनाम मेळटलें ही संकल्पना सुद्धा सगळ्या धर्मांनी सेम किंवा समान आसता तर दुसऱ्या धर्मा बद्दल कितें आवडटा आनी कितें आवडना हाचो जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना एक गजाल प्रामुख्यान समोर येता ती म्हणजे कोणाचें बरें करप दुसऱ्याचें वायट करप ना होच उपदेश प्रत्येक धर्म आमकां दीत आसता पूण केन्ना केन्ना अशें जाता की खुबश्या फावटीं त्या धर्माचे आचरण करपी किंवा ताचो प्रसार करपी जे लोक आसा ते आपल्या फायद्या खातीर त्या धर्माच्या धार्मीक ग्रंथांनी बरयल्ले शब्द आपल्याक जाय तशें फिरोवन तांचो अर्थ लोकांक सांगतात आनी त्या खातीर लोक चुकीचो अर्थ घेवन त्या धर्माचे चुकीचे सिद्धांत दुसऱ्यां समोर मांडटात आनी वेगळ्या पद्धतीन किंवा वायट अमानूस पद्धतीन वागपाक लागतात हातूंत वायट अशेंच घ दिसता की एकाद्या धर्मान दुसऱ्या धर्मांत व्हड चड किंवा ल्हान असोच मानचो न्ही किंवा एखादो धर्म बरो दुसरो धर्म बरो न्ही हो विचारूय खंयच्याच धर्मांत असो सांगिल्लो ना खुबश्यां धर्मा उपदेशकांनी हे प्रकार तयार केल्ले आसात आनी त्या खातीरूच आयज आमकां अनेक जाग्यांनी रेडिकलीज म्हणटा उग्रवादी अशे लोक पळोवपाक मेळटा त्या त्या धर्मांतलें जे आपल्या धर्माचो प्रचार करपा खातीर दुसऱ्या धर्माक कमी लेखतात दुसरे धर्म पाळपी लोकांक त्रास दितात तांच्या बद्दल गैरवेव्हार करतात वा आपलो धर्म सगळ्यांत वयर हाडपाचो प्रयत्न करतात गोंय भारताच्या समाजाच्या दृश्टीन जर आमी पळयलें भारतांत कमीत कमी पंचवीस ते तीस तरेचें वेगळेवेगळे प्रमुख धर्म दिसून येतात व त्या भायर अनेक कितलेशेच अशे विचार किंवा पंथीचे लोक आसात जे वेगवेगळ्या विचारांचें पालन करतात वा आपल्याक खंयच्याच एका धर्माचें अशें मानिनात नास्तीक लोक सुद्धा ह्या संवसारांत आसतात जे खंयचोच धर्म न मानतात सुद्धा बरें वागणूक करून ह्या जगान जगतात तर सांगपाचो मुद्दो इतलोच की ह्या जगांत जेन्ना आमी जगतात तेन्ना सगळ्यांत म्हत्वाची एकूच गजाल आमी लक्षांत दवरप की सदांच दुसऱ्याचे बरें करप कोणाचे वायट करप ना दुसऱ्याक मदत करप आनी आपल्या राष्ट्राच्या भवितव्याच्या दृश्टीन जें कितें जाय तें कार्य आपूण करून फुडें वचप होच प्रत्येक मनशाचो धर्म आसा ना की खंयचो देव किंवा त्या ग्रंथानी सांगिल्ल्या पद्धतीन आपूण आपल्या देशांचे भले करप आपल्या राज्याचे भलें करप आनी सर्वोत्कृश्ट समाज घडोवपा खातीर जी कितें आपली जबाबदारी आसा तींच योग्य पद्धतीन पूर्ण केल्यार सुद्धा आपलो धर्म आपूण पाळळो अशें आमी म्हणूंक शकतात